हमारा पसंदीदा छ पसंदीदा खेल किरकिट है जिसमें किरकिट ही हमारा एक ऐसा खेल है जो हम रुचि लेते हैं किरकिट में बहुत लोग ग्यारह ग्यारह प्लेयर होते हैं किरकिट खेलना अच्छा लगता है बालिंग करते हैं हम बाली बैटी दोनों करते हैं किरकिट में हम लोग को बहुत आ अच्छा रुचि रह लेते हैं किरकिट ही एक ऐसा खेल है जो मस्त जो हम लोग के लिए और हम लोग के लिए बहुत अच्छा है किरकिट खेलना बहुत अच्छा लगता है किरकिट किरकिट में किरकेट गेंद और बालिंग दोनों हम लोग करते हैं